हाँ हेलो हाँ भैया तरंग रेस्टोरेंट से बात कर रहें हैं हाँ हाँ वो खाना ऑर्डर किया था यार भैया सुबह टाइम सुबह सात बजे के लगभग आपको मैंने ऑर्डर दिया था जी जी हाँ तो ये पूछना था कि अपन को कब तक मिल जाएगा भैया ऑर्डर अपना जो मैंने किया था ग्यारह बजे क्या जल्दी नहीं होगा भैया थोड़ा सा अच्छा बनने वनने में टाइम लगेगा मतलब पहले जो ऑर्डर दिया था उसके हिसाब से बनने में टाइम लगेगा नहीं भैया यार थोड़ा जल्दी चाहिए था क्या है कि घर पर कोई है नहीं और मुझे निकलना है जल्दी तो उतना टाइम नहीं है कि बना पाऊँ कुछ इसलिए कह रहा था कि जल्दी मिल जाता तो अच्छा रहता कोशिश करेंगे चलिए ठीक है तो आपको पता पता बताया था भैया उसमें मैंने लोकेशन डाला था पर ठीक है यहाँ आ जाइए आप श्याम सदन अपना किलापुरा वार्ड हाँ हाँ किलापुरा वार्ड यहीं मिलता हूँ मैं आपसे नहीं तो थोड़ी देर बाद और आप एक बार मैं कॉल करूँगा मार्केट साइड मेरा आना होगा तो मैं वहाँ कॉल कर लूँगा आपको जी जी साढ़े दस के आस पास हाँ हाँ साढ़े दस के आस पास मैं आपसे कॉल पे बात कर लूँगा वहाँ मिल जाते हैं तो ठीक है नहीं तो फिर आप किलापुरा वार्ड अपना जो ऑर्डर है भिजवा दीजिए जी

हाँ हाँ भैया वो ही वो ही रूट से अपना ठीक है